नमस्ते हमें आपके दीवार पर पेंटिंग लगाना था तो क्या मैं आपके दीवाल पर हाँ तो क्या वह लगा सकती हूँ दस पेंटिंग हैं दस बीस दस बीस पेंटिंग है प्राकर्तिक प्राकर्तिक दृश्य है वह तो आप बता दीजिए अब लगाने का कितना लेंगी फिर चलिए अपने शर से बात करके मैं आपको बताती हूँ लेकिन मैम थोड़ा पंद्रह पर्सेन्ट आप लेस ती तो अच्छा रहता हमारे लिए भी

मुझे तो पता ही है कि आपका एरिया फ़ेमस है इसीलिए तो आपके पास हम आए हैं लेकिन आप कुछ फिफ्टी पर्सेन्ट कर देती तो बहुत अच्छा रहता हमें भी थोड़ा कुछ मुनाफ़ा हो जाता तो फिर भी आप बता देती कि कब तक हम आएँ ठीक है मैम